नमस्ते नहीं हमारे लड़की की शादी है हमें बेड चाहिए कुर्सी चाहिए मेज चाहिए सोफा चाहिए हमें सब कुछ चाहिए अलमारी सोफा बेड सिंगरदान सोफा सेट अलमा

वही बीस तीस हजार में हमें अच्छी लकड़ियों के चाहिए अच्छी लकड़ी के चाहिए सोफा और ये बेड

हमें महुआ हमें महुआ की लकड़ी की सब चीज चाहिए हाँ हमारी लड़की की शादी पड़ी है हमें अच्छे से चीज सब महुआ के लकड़ी के सब चाहिए

बेड बेड सिंगारदान कुर्सी मेज और सेफा सेट अलमारी सब कुछ चाहिए नहीं किसी से भिजवा दीजिए

बस हमें वही सब चाहिए कुछ लकड़ियाँ भी चाहिए

और क्या क्या है

ठीक है जो बोली हैं हमें वही चाहिए ठीक हाँ हाँ और चौकी ओकी बन चौकी ओकी मिल जाएगी ठीक कितने में देंगी नहीं बहुत ज्यादा है कम करिए ठीक है नहीं कम से कम दस पन्द्रह हजार बीस हजार इतने में इतना में दीजिए नहीं चौकी तो उतने ही में मिलता है

ठीक है ठीक है ठीक है ठीक नमस्ते